दिस कॉल नॉओ बींग रिकोर्डिड

तव्हां एल आई सी एजेंट था ॻाल्हायो न हलो हा तव्हां एल आई सी एजेंट था ॻाल्हायो नी हलो मां दिव्या थी ॻाल्हायां तव्हां एल आई सी एजेंट था ॻाल्हायो न मूंखे मुंहिंजी हैल्थ इंश्योरैंस लाइ पुछिणो हुयो मां हिकु टीचर आहियां मां कारमैल कॉन्वैंट स्कूल में सर्विस कंदी आहियां त मूंखे हैल्थ इंश्योरैंस लाइ पुछिणो हुयो ऐं उनमें कहिड़ी कहिड़ी कीअं मुंहिंजे लाइ फ़ाइदा कारक आहिनि उहे पुछिणी हुयूं मां टेवीह सालनि जी आहियां ट्ववेंटी थ्री थाउसैंड टेवीह हज़ार हा हा मुंहिंजे लाइ ट्वैन अ टेवीह न

छह महीने जी

हा हा हा पंज लख ॿ साल हूं हा हा हा हूं हा हा हा हा हा हा हा हा वधीक लॻंदो आहे हा हा ठीकु आहे भले

हा हा